हेलो होटल से बजै छी हँ हम बाहरसे एलहुॅं हैॅं दरभङ्गा से एहिठाम कोन कोन देवस्थल सब यऽ से हमरा बता दिऔ हमरा घुमय हँ हँ हमरा घुमनाइ यऽ हँ हँ जेनाइ यऽ तिल्हेश्वर जयबाक यऽ ओहिठाम पूजा कयने सॅं की सब होइ छै और कोन कोन भगवान यऽ और व्यवस्था की सब यऽ हँ पूजा केलासँ की सब होइ छै कोन कोन मनोकामना पुर्ण होइ छै से कहू और कतऽ कतऽ की सब छै से हमरा बता दिअ

से यऽ हुँ तऽ हमरा घुमा देबै चलि सकै छी अहाँ सुखुपरोमे आयब घुमा देब हमरा

हुँ हुँ

हँ कहू स्थल सबके नाम कतऽ कतऽ की सब यऽ घुमा दिअ ठीक छै आबु अहाँ गाड़ीमे हम छी राखू